आबक धियापुता खेतीके नहि करऽ चाहै छै लेकिन गलत बात खेती करू खेतीयेसँ ने दाना उपजै छै अऽ पहिलेके तऽ किसान सभके तऽ दिक्कत रहनि तऽ रहनि तऽ उ की करथिन हौरसँ दुगो बरद रखथिन आओर तखन खेत जोतथिन आओर जे गरीब आदमी छथिन उ की करथिन एकोगो बरद अपन रखथिन आओर एगो दोसरोके रहै तऽ उ दुनूमे भाँजी लगा लेनहुँ एक दिन ई जोतलनि तऽ एक दिन उ जोतलनि दुनूके बरद एकट्ठा केलहुँ आओर तखन अपने रहनहुँ तऽ अपने नहि तऽ कोनो हौर हरबाहके रखनहुँ राखिकऽ ओकरा खेतमे की केनहुँ हौर जोतनौ एक दिन हौर जोतनहुँ एक दिन हेङ्गा केनहुँ ई पहिलेके लोक करथिन अपना हाथसँ कटथिन गहुम कटथिन धान कटथिन आओर धानके तऽ की करथिन ने बोझा लगाकऽ अपने ढ़ोथिन धऽ लेथिन आओर ओकरा पीट पीट कऽ धान इकट्ठा करथिन मर्द सभ अपन पिटथिन औरत सभ रहै सभके बहारिकऽ सोहारि कऽ फटकि बीछ कऽ धान अपन लेनहु केनहुँ आब तऽ जहाँ जखन जथी भेलै सरकार तते सुविधा देलखिन आब तऽ लोक खाली अपन की केलक पहिले तऽ की करै अइ खेतसँ ओइ खेत पानि पटाकऽ लऽ जाइ आओर नहि तऽ हमसभ देखियै नाला जकाँ बनल छै ओइसँ पोखरिमे सँ पानि लोक लऽ गेल खेत तेत पटाबऽ लए आब तऽ सरकार अतेक सुविधा देलखिनहँ जे बोर्डिंग रहै छै पाइप द्वारा सभके सभ जहाँ तहाँ एक एक कोस लोक पटा लै छै बोर्डिंगके सुविधा भेलासँ आब तऽ सरकार बहुत सुविधा देलखिनहँ बोर्डिंगसँ पहिले बरदके अथी कऽ कऽ जोतै छलैहँ आब तऽ लोक की करै छै खेत जे खेतीवला सभ किसान सभ करै छथिन जे ट्रेक्टरसँ ओकरा जोताइ केनहुँ जोतनहुँ जे जकरा ट्रेक्टर सभके तऽ नहि रहै छै जे कनि छथिन ओ ट्रेक्टर रखनहुँ ड्राइवर रखनहुँ ओकरा कहनौ जे कनि हमरा कनि जोइत दियऽ खेत हमरा कनि अथी करऽके अइ तऽ ओ आबिकऽ जोइत देनहुँ जखन उ भऽ गेल हेङ्गा दऽ देनहुँ उ भऽ गेल अथी केनहुँ जखन पूरा धान तैयार भऽ गेल तऽ गेलनि कहऽ तऽ धान आब तऽ धानोके मशीन आबि गेलै धानके ओकरा काटि दै छै काटिकऽ ओकरा अथी कऽ लियऽ एकट्ठा कऽ कऽ धऽ लियऽ आब धानोके भऽ जाइ छै दौनी धानके दौनी कऽ कऽ घरमे समटि कऽ धऽ लियऽ फेर जखन गहुमके सी आयल खेती तऽ फेर गहुमके ओकरा एनाहिते ट्रेक्टर लऽ जाउ ट्रेक्टरसँ ओकरा जोताइ करबा लिऽ हेङ्गा करबा लिऽ करबा कऽ जखन उ भऽ गेल तऽ ओकरा अथी कऽ दियौ गहुम कऽ लिऽ जखन उ पूरा उपजि गेल तऽ मशीनवला के जकरा पासमे मशीन अइ ओकरा कहियौ गऽ ओ आबिकऽ काटि देती काटिकऽ जे छै अपने दू चारि आदमीसँ अपन मिलकऽ कऽ लेनहुँ जे नहि छै तऽ उ जौन बनिहारके कहलनि सभके इकट्ठा कयलनि ओइके दौनी केनहुँ दौनी कऽ कऽ ओकरा रखनहुँ घरमे आब कतऽ धान लोक कऽ कऽ लै छै पहिले लोक अपनेसँ हाथसँ चाउर बनबै छलै आब तऽ लोक सभकिछुके मशीन भऽ गेलै सभकिछुके अथी कऽ कऽ पहिलका जमानासँ बहुत किछु भेलैए आओर खेती कभी नहि छोड़ी खेती केहन चीज छै जे लोक करै छै करी धियापुताके हम इएहे देबै सुझाव जे खेती कभी नहि छोड़ी धरती माँ अइसँ खुशी होइ छथिन आओर लोक उपजेनाइयो जरूरी छै जे खेतमे अपन खेत अइ ओकरा उपजाउ ओकरा अथी करू निकलतै कुनो बेर फसल अथी भऽ गेल तऽ अथियो भऽ गेल आओर नहि जै बेर माता खुशी रहलनि धरती माता तऽ देबो केलनि सभकिछु पकड़ा गेल बारिश भेल अथी रहल तऽ पकड़ा गेल सीजन तऽ अपन भेल तऽ बढ़िआँ भेल आओर नहि भेल तैयो लोक की करतै जुआ होइ छै खेती जेना लोक जुआ खेलै छै तहिने खेती जुआ भेल ओइ जुआमे अहाँ करू भगवान जरूर एकबेर नहि देथिन एक बेर ओइसँ दोगुना देथिन ओकरा दै छथिन देथिन हैत लेकिन खेती नहि धियापुता छोड़ू धियापुताके हम इएहे हम सलाह देबै जे अहाँ सभ खेती करू जरूर जतेक सुविधा भेल आओर एहिसँ आओर सुविधा बेसी अहाँ सभके हैत जेना पिछले किछु छलै एखन किछु आओर भऽ गेलै आओर हैत हैत ओरियाकऽ सभ आदमी मिलकऽ खेती करू खेती छोड़ऽ के कोनो बात नहि होबाक चाही आओर सरकार किछु आओर अहाँके सुझाव देबे करती आओर अहाँके अथी देती सभ अथी कऽ कऽ सभ आदमी मिलिकऽ खेती करू खेती छोड़ऽके कोनो बात नहि करै जाइ जँ खेती एनाहिते लोक खेत करै छै कभी नहि भेलै कभी तऽ देबे करथिन धरती माता